हैलो जी मैम आप स्वाती मैम बात कर रहे हो मैम मैं संघापुष्पा बोल रही हूँ मेको थोड़ा सामान वगैरह चाहिए था मैम आपकी यह स्टेशनरी की ही शॉप है ना आपकी स्टेशनरी की भी शॉप है ना यह कैंची वगैरह लेना है मेरे को मैम मेरे को कैंची पेपर और यह क्लिप स्टेपलर चाहिए थे और कैलकुलेटर पेन वगैरह भी तो मिल जाएँगे क्या अच्छा तो मैम कितने तक का मिल जाएगा सामान साढ़े ग्यारह सौ तक का मैम यह तो बहुत ज़्यादा हो गए इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है मेरा मैम वह तो ठीक है पर थोड़ा तो देखो थोड़ा डिस्काउन्ट वगैरह थोड़ा कम कर लो मैम साढ़े नौ सौ भी ज़्यादा है थोड़ा सा और तो मैम नौ सौ ठीक है मैम मेरे को आज शाम तक चाहिए था अच्छा तो मैम कल कितने बजे तक आ जाएगा ग्यारह के समथिंग मैम थोड़ा पहले नहीं आ सकता क्या ठीक है मैम तो आप मेरे को एक बार कॉल करके बात देना सामान आ जाए तो मैं जाऊँगी लेने के लिए तो मैम आपको मुझे मैं यह नोट करवाऊँ क्या आप याद रख लोगे तो मैम आप लिख लीजिए ठीक है कैंची लेकर आना मैम कैंची पेपर टेप स्टेपलर कैलकुलेटर और पेन और पेन्सिल ठीक है मैम आप मेरे को कल कॉल कर देना है ना ओके मैम